جی جی سر جی سر جی جی سر مل جائے گی آپ کا ہمارے کمپنی میں استقبال ہے سر ہیرو فیشن پرو جو گاڑی ہے بہت اچھی گاڑی ہے تو یہ جو گاڑی آج کے ٹام پہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے دن اس کے گراہگ بڑھتے جا رہے ہیں آپ روڈوں پر دیکھ ہی رہے ہوں گے جی لانگ ڈرائیو کے لیے بہت پرفیکٹ گاڑی ہے سر سر ابھی کرنٹ میں اس کی قیمت آپ کو اگر آپ کیش پہ لیتے ہیں تو ایک لاکھ تک پہنچ جائے گی اس میں ڈگی ہو گئے کیش میں ایک لاکھ ہوں ہوں نائن ففٹی ہاں ہاں سر ون لاکھ آپ پکڑ کے چلیے کیوںکہ اس میں جیسے آپ کا سیٹ اپ کا رہے گا سیٹ اپ سیٹ اپ کا ہو جائے گا یعنی گاڑی آپ کو فٹ ملے گی

قسط پہ اگر سر آپ لیں گے تو قسط آپ کا جو ہوگا وہ منتھلی قسط ہوگا آپ جیسے سر سیٹ کرائیں گے اگر آپ منتھلی قسط اگر آپ بیس ہزار دے رہے ہیں تو آپ کا جو انٹرسٹ پڑے گا وہ کم پڑے گا لیکن اگر سر آپ کم دیتے ہیں جیسے دس ہزار دیں گے تو انٹرسٹ جو بڑھے گا پڑے گا وہ زیادہ پڑے گا ملا جلا کے آپ کی جو اس کی اگر آپ تو آپ کی جو قیمت پڑ جائے گی وہ ملا جلا کے پڑ جائے گی ایک لاکھ بیس تیس ہزار تک تو سر ابھی آفر تو بہت اچھا چل رہا ہے سر یہ بیسٹ ٹائم آفر تھا آپ کے لیے بہت اچھا آفر چل رہا ہے تو سر مائلج اس کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ ون ففٹی ون ٹوئنٹی فائیو تک اس کا مائلج بہت اچھا جا رہا ہے اس کا ابھی آپ جیسے جیسے چلے گی اس کے مائلج میں اور بڑھوتری ہوگی اس کی کنڈیشن ہاں سر یہ آپ کی کنڈیشن پہ ڈپنڈ کرے گا کتنی اچھی کنڈیشن میں آپ رکھیں گے مائلج بہت اچھا دے گا سر یہ سی سی آپ پچاس ساٹھ سیکنڈ میں ہے یہ پچاس ساٹھ سی سی کی ساٹھ سی بالکل سر بہت پرفکٹ ہے مائلج اس کا بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے سر بہت اچھی گاڑی ہے اس میں پرفکٹ ہے لانگ ڈرائیو چلیے یا آپ شارٹ ڈرائیو چلیے کوئی دقت نہیں بہت پرفکٹ ہے بہت بہت بہتر رہے گا سر آپ کی چوائس سر ہے بہت اچھی چوائس ہے تھینک یو